हेलो नमस्कार नमस्कार हँ कहू कोन तरहक काज छलऽ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ओहिके लेल तऽ अहाँ हमसब छियैहे बैसल हम सब पण्डितारियेमे छियैहे तऽ अहाँ कनि अपन कनिये अथी बता दिअ जे मतलब डेट ऑफ़ बर्थ बच्चाकेँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जी जी ओहि आनपान समान सब खोलनेहे छी पतरा खोलने छी हम देखि कऽ बता रहल छी अहाँकेँ जे छै से दिन तऽ बहुत बढ़िआँ अइ बालकके खूब नीक दिनमे भेल छथिन आ एकटा समस्या हुनकर आबि रहल छनि जे मतलब एगो अहाँकेँ पूजा पाठ कराबऽ पड़त महादेवकेँ अहाँके एगारह हजार कोनो खरचा नहि जतेक अहाँकेँ निष्ठा भाव श्रद्धा अइ अहाँकेँ एगारह हजार महादेव बनबऽके पड़त तऽ ओहिके लेल अहाँ जे दिन हम एगो बता दैत छी ओहि दिनपर अहाँ पूजा करू हम आएब हमर जे अहाँकेँ होएत उचित अहाँ हमरा दऽ देब अपन निष्ठासँ श्रद्धासँ हम नहि कहऽ जाइत छियै ओ तऽ अइ अहाँकेँ किछु होइत छै जे लोक नजरो पर चढ़ा दैत छै सेहो सब समस्या अइ ओ ओहिके लेल ई होएत जे हुनका अपन कुलदेवता जे छथिन हुनका लगमे कहियौ जे नियमसँ नित पूजा पाठ करथिन आ कुलदेवता लगमे सेहो कहियौ हाँ तऽ हुनका लगमे हुनका कहियौ धूप अगरबत्ती सब देखेथिन रोज नियमसँ एहिके उपरान्त जे छै से भगवान लगमे पूजोपाठ नियमसँ जतबे पाँचे मिनट दश मिनट श्रद्धापूर्वक जे छै हुनका लगमे ध्यान लगेथिन हम जगत जननी जगदम्बा लगमे आएब उ हूँ अच्छा ठीक छै ई महादेवकेँ अहाँकेँ सोमके दिन सबसँ उचित रहत तऽ जे छै से जी तऽ सोमके जे छै से मतलब पूरे दिन नीक छै ओहि पूजामे ओएह फूल पान धूप गुगुल तिल जौ अच्छत इएह सब घरके मधु घीयो ई सब लागत तऽ ई सब व्यवस्था कऽकऽ राखू जी धोती जनउ हुनका पहिरके लेल तऽ पागके आवश्यकता ई सब नहि छै जनउ सब ई सब ई सब राखब हाँ हाँ तऽ ओ सब अहाँ